सोलायनाया मोनसे नेचार एबा मिथिंगानि मोनसे बियो

एथ्रिबिउथ एबा मोनसे आखुथायखा बेनिखायनो सोलायनायखौ जोंनो नांगौ दिनै बुहुमाबो माबा मोनसे इभेनट जानायजों लोगोसे सोलायबोदों सिबिलाइजेसन फोर जाबोदों बिबादिनो दिनैबो दिनैहाय नैजिसे जौथाइ दिनै जाबाय बे बुहुमा गोबां सोलायबोदों बेनि जाहोनाव दिनैहाय ग्लबेलाइजेसन जाबाय दिनै बुहुमा मोनसे न'खरबादि जाबाय आरो बियावहाय मानसिफ्रा जेरैहाय इजि एबा गोरलैयै एक्ससिसेबिलिटि या गोरलैयै जाबाय गावजों गाव खाथि सोमोन्दो लालायनो हानाय गोजान गोजानाव थाबाबो दिनैहाय बुहुमा खाथिसिन जाबाय फिसासिन जाबाय बिनिखायनो नैबे सोलायनाया बुहुमनि सोलायनाया मोनसे बियो बहुत मोनसे मेजां सोलायनाय आरो बेरा फार्सेथिं बेयावबो माखासे दिस एदबानथेजजेस एबा दि मेरिथस बो दङ जायनि थाखाय माने गिदिर गिदिर कम्पानि फोर गिदिर गिदिर फेक्ट'रि फोर गिदिर गिदिर ब्रेन्देद ब्रेन्द गोनां माखासे उनसथानफ्रा फिसा फिसा उनुस्थान फोरखौ सिफायदों आरो माखासे ट्रेदिसनस फ्राबो गामियारि माखासे फारिथायफ्राबो दिनै गोमालांनो हमदों बेफेरबो माखासे द्रबेक्स फोर बिनिखायनो सोलायनाया फारसेजों मोजां आरो फारसेजोंहाय गाज्रि खिन्थु जोंनो सोलायनायखौबो नांगौ आरो बे सोलायनायानो मिथिंगानि मोनसे आखुथाइखा